हैलो आं जी तुस करयाने दी दुकान उप्परा बोल्ला दे नी आं में कल्ल थुआढ़े कोला समान लैता हा नी दाल बगैरा प्याज़ बगैरा ते ओह् कन्नै तेल आं ते ओह् यरो में घर आह्नियै दिक्खेआ ते ओह् नुहाड़ी डेट एक्सपायर होए दा हा तेल ते भी में घर आह्नियै दिक्खेआ ते केह् करना फ्ही हून ओह्दा यरो अस हर म्हीनै थुआढ़े कोला गै राशन लैन्ने होन्ने ते होर दुकान उप्परा लैन्ने निं हैन ते थुआढ़े कोला गै लैते दा अच्छा नेईं नेईं यरो कुसै होर दुकानै उप्परा कुत्थें लैना तुसें ई पता निं ऐ हर म्हीनै समान थुआढ़ी दुकानै उप्परा लैन्ने होन्ने अस होर दुकानै कोह्दे जाना कुसै दी दुकानै उप्परा निं लैन्ने अस थुआढ़ी दुकानै उप्परा गै लैंदे रेह् ते एह्बी थुआढ़ी दुकानै उप्परा आंदी दी उसलै में दिक्खेआ नना जल्दी जल्दी बिच में सोचेआ महां में हरइक म्हीने इंदे कोला आह्ननी ऐं ते ऐसा थोह्ड़े होई सकदा कि समान पराना होग ओह्बी ओह्बी एक्पायर नना होआ दी ते ओह्बी चुक्की लेई आमां अं'ऊ अच्छा बाकी समान ठीक ऐ तेल गै हा इक्क पैकेट चलो में दिक्खगी नेईं तां कल्ल बापस कराई ओड़गी ठीक ऐ नी अं